असां पीअण में आम पना बेल पना पोइ ॾुधु पोइ खीर जलजीरा कांजीवड़ा पोइ रसना ठाहींदा आहियूं चांहि कॉफी लस्सी रायतो वग़ैरह अलॻि अलॻि वस्तू बि ठाहींदा आहियूं जीअं कि शरबत बि ठाहींदा आहियूं सोल कढ़ी बि ठाहींदा आहियूं पोइ बादाम मिल्क केसर मिल्क रोज़ मिल्क सुघंदा मिल्क वग़ैरह अलॻि अलॻि ज़ाति जे खीर जी वैरायटियूं बि ठाहींदा आहियूं